बाड़ी झाड़ीमे दर दियादिनी अपन खेत बाड़ीमे अपन लगेलक सब्जी उब्जी लगेलक सभटा सब्जी लगेलक तऽ ओकरा बतेलहुँ सभटा ओहिमे पानि दहक ओहिमे पानि दए कऽ कोरह कमबह ओकरा कोरि कमाए कऽ पानि दहक ओरिया कऽ रखहक तब गाछमे ओकरा वृद्धि हेतह गाछमे फड़तह तऽ बाल बच्चा अपन तीमन तरकारी खाइ जेतह सभचीज हेतह तरकारी आओरके ओहिमे कोरलक तामलक सभटा ओरिएलक पोरिएलक सभटा कोरि कारि कऽ सभटाकेँ कयलक तऽ ओहिमे सब्जी भेल सब्जी कनि नम्हर गोटा भेल सब्जी तऽ धियापुता अपन खयलक तरकारी कीनय नहि पड़ल नहि तऽ सभ हाट बाजारपर कीन कऽ लोकके जे तऽ छुच्छो रूखो खाइए नहि जे सब्जी भेल बाड़ी झाड़ीमे तऽ अपन तरकारी अनलक अपन उएहमे तोड़ि ताड़ि कऽ अपन बाल बच्चा खयलक बतेलहुँ से फोरन दहक ओहिमे छाउर छीँटह कनि पानि दहक कनि ओरिया कऽ ओहिमे रखबहक जतेक ओहिमे कोरबह तामबह जतेक करबह ततेक ओहिमे फड़तह कयलहुँ बाड़ी झाड़ीमे अपन तरकारी कयलहुँ तऽ अपन फड़ल बाल बच्चा खयलक सभ अपन तरकारी खाए गेल धियापुता अपन खुशीसँ खयलक अपन कीनय बेसाहय नहि पड़ल जे से कीन बेसाहि कऽ कहिओ पाइ कौड़ी नहि रहल तऽ अपन बाल बच्चा छुच्छो खाए लेलक कनि बाड़ी झाड़ीमे तीमन तरकारी होइए तऽ खुशीसँ बाल बच्चा खयलक भरपूर खयलक बाड़ी झाड़ीमे अपन कयलहुँ तरकारीमे अपन कोरलहुँ तामलहुँ अपन कयलहुँ तऽ तरकारी बढ़िआँ नाहित अपन बाड़ी झाड़ीकेँ कोरि कारि कऽ अपन कयलहुँ तरकारी अपन छाउरे छीँटलहुँ पानिए देलहुँ कोरबे कयलहुँ अपन तरकारी भेल जतेक कोरलहुँ ततेक तरकारी फड़ल तऽ अपन बाल बच्चा अपन खयलक पीलक तरकारी अपन खयलक पीलक ओरिआ कऽ आ नहि कयलहुँ तऽ सु अपन सूखल नहि तऽ सूखि गेल गाछ नहि पानि कोरन देलक तऽ सूखि गेल आ नहि कोरन देलक बेसी पानि देलक गाछकेँ छाउर छीँटलक कनि खादे छीँट देलक तऽ ओहिमे वृद्धि भेल नम्हर नम्हर गोटा भेल तऽ अपन बाल बच्चा धियापुता खयलक पीलक ओरिआ कऽ अपन बाल बच्चा खयलक